ठीक भारतीय मीडिया के बारे में मेरी राय है कि भारतीय मीडिया को स्वतंत्र होनी चाहिए और आज के परिस्थिति में या पूर्व से भी मेरा जैसा अपना अनुमान है

कुछ क्षेत्र स्वतंत्र होते हुए भी वह सरकार के अधीन हैं दिखाने में दिखाई में तो नहीं देते हैं लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पत्रकारिता जो है वह सरकार के दबाव में आती है फ़िर भी जो भी परिस्थिति हो आज के भागते मीडिया में जो न्यूज चैनल हैं जो टी वी चैनल हैं न्यूज तो प्रसारित करते ही है न्यूज में दिखाई तो लगभग सही देते हैं फ़िर भी कुछ राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसके बारे में जनता के हित के लिए नहीं होते हैं आज के अखबार में अपराध लूट डकैती इन सारे समाचार को ज़्यादा पब्लिश किया जाता है लेकिन मीडिया चैनल पर पेपर में आज हमारे नौजवान को अगर प्रत्येक दिन कुछ पृष्ठ पर रोज़गार की जानकारी दी जाए बिजनेस की जानकारी दी जाए खेती की जानकारी दी जाए तो उसमें मीडिया का राष्ट्र के विकास में अच्छा योगदान होगा जहाँ तक मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए वास्तव में स्वतंत्र है नहीं कुछ चैनल किसी राजनीतिक दल का पक्षधर होते हैं कुछ चैनल किसी राजनीतिक पक्षधर होते हैं कुल मिलाकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिसकी शासन सत्ता होती है मीडिया भी उसी के अधीन हो जाते हैं जबकि मीडिया को एक न्यायपालिका की तरह स्वतंत्र रूप से दिखाना चाहिए लेकिन ऐसी बात होती नहीं है आज के डेट में भारत की न्यायपालिका भी कमोवेस जिसकी शासन सत्ता होती है जो रूलिंग पार्टी होती है उसी के अधीन है जबकि न्यायपालिका पत्रकारिता यानी भारतीय मीडिया यह सब चीज़ राष्ट्र में स्वतंत्र होनी चाहिए किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए यहाँ तक होता है

पत्रकारों पर अत्याचार होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कुछ चैनल कुछ न्यूज पेपर हैं जो अच्छी खासी न्यूज देते हैं फ़िर भी सौ परसेन्ट सच नहीं देती है दैनिक जागरण हिन्दुस्तान जो हमारे आज के इस परिक्षेत्र का जो मुख्य रूप से मीडिया चैनल हैं टी वी पर भी बहुत सारे न्यूज चैनल हैं तो यह सभी चैनल प्रत्येक दिन की घटना दुर्घटना के क्रम को हाईलाइट तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन नई नई कोई रिसर्च या किसी भी जो युवाओं के लिए कोई योजना पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते चोरी डकैती हत्या बलात्कार से पेपर छाया हुआ रहता है या राजनीतिक बात से छाया हुआ रहता है लेकिन देश के नौजवानों के बारे में उस पेपर में कुछ भी नहीं रहता